खौरां बिलाइखौथ'आं नायानो नाथाय आं टि भि आवसो असमिया निउस लाइभ चेनेलखो नायो बेयाव हादथा बाजियाव असमिया बाथ'रिखो नायो आरो माबाफोर बियावनो नायनानै आरो आङो बिनि लोगोआवनो माबाखोबो असमिया सेरियालफोरखो नायो आरो इदिनो माबा माबिफोरबो नायो इनिफ्राय जोंनि जायगायावथ' जोंनि जायगायावथ' खौरां बिलाइ मेडिया दङ होननानै खोनादो खिन्थु आङो बिफोरखो ओ नाया आंहा बैसोआबो जाबाय नालाय आंनियाव इदि मबाइल गिदिरबो गैया आङो ओंखाइनथ' इफोरखो एख' मिथिया आरो नायनाय जाया नाथाय आं समय टाइम मोनब्लाथाय ओ टि भि आवनो निउस लाइभआव रं आव ओमफ्राय आरो ओ इफोरबायदि असमिया चेनेलाव सिरियालफोरखोनो दसे दसे नायो आरो बाथ'रि फोरखोनो दसे दसे खोनासङो नाथाय आंहा इदि खौरां बिलाइ फरायनाय एख' माबा हुदा गैया आरो इदि जगारबो गैया आरो थारमाने इनि खार'ननैनो आङो खौरां बिलाइखो नाया नोंनिया जोब्बाय आब'